हेल्ल' आब' एह मोजाङै दङ आब' मोजाङैनो दं माथो नै लामायानो मोजां जाथाराखैलै आब' दानि सोरखार गोदानाबो माथो नायफिनथारासै एकदम ओरैहाय स्कुलाव थांनोबो दिस्टार्ब ओमफ्राय दैसा दङ बेबो दालां जानांगौमोन ब्रिज जानांगौमोन जायाखिसै ओमफ्राय दा दा मेसेंखायसो एसे एनै नै दा सायकेल एसे सालाय जाबाय दैज्लाङावथ' जाथारा नारनांगौसो बेराद अबस्था गाज्रिथार नोंसोरनियालाय जाजोब्बाय ए दे दे दे एह दे हामदों दे एह ओइ ओरैहाय थुरि दङ ओमफ्राय दा उनावहाय मा जायो बानायफैयो ना बानायफैया दालाय जागोन जागोन होनबाय थादों आरो ओमफ्राय दासिमबो जानाय जायाखै दा ओरैनो जानो दस्रासो मावग्रोदों ना मा उनावहाय बानायफैगोनथाय दा बर्ट'मान अबस्था लामानि कन्डिशना गाज्रियाव दंथारो औ दिग्दारथार आब' लामानि दिग्दार अखा गैयैखायसो दैया रानथाबनानै दा जिं जिंनो थाबाय लांस्लाबो आरो खुनुरुखुम दानि बे सोरखारा मा रोखोम माबायो नायगोन ना नाया नै दाथ' थिन बोसोराव हाबबाय ओमफ्राय उनाव जागोन होनदों ओमफ्राय एफ्लाय होनानै दंलाबायो ओमफ्राय जाथ'वाखै आरो दा नायनोसै उनावहाय जागोन ना जाया ए ए अ अ दे दे दे जोंनिखौबो जागोन होनदों लासै लासै जायासै बे होनबाबो दा बे दानि सोरखार सोलिबाय थानाय रानिं सोरखारनाव जों औ औ दा आसा खालामनानै दं आरो जों रायजो राजाफ्रा मोनगोन साननानै जागोनखौ गावसोर खोथा होनायबायदि औ दा बेखौनो माला जायो दा आसा खालामनानै दङ आरो रायजो राजाफ्रा दे दा होनबालाय होनबा मोजाङै दंजोबो ना

दा जोंना मोजांमोन बे लामानि खेथ्र'आवल' एसे गाज्रि ओमफ्राय जानाय लोंनायफ्रा बिदिनो आमोल आफोल सोलिनानै दं दे होनबा दे